हा जय द्वारकादीश हा हा हा मिड़ई यारु हाणे वञिणो आहे ॿाहिरि शादीअ ते त आया आहियूं वार कटाइण ॾिसो जीअं सुठी स्टाइल हुजेव उहा तव्हां सुठा वार ठाएजो ऐं उहो कलर बलर कर जो शादीअ ते वञिणो आहे फ्रेंच जी त फ्रेंच पाण खे फ्रेंच ई ज खपेनि शादीअ में फ्रेंच ई ज हलंदियूं नी

हा त पोइ जेॾी महिल चयो टाइम आहे हाणे की न हा त विया थो मां झटि पोइ हा कलर करिणो आहे आएब्रो बाएब्रो ठाराइणो आहे आएब्रो ठाराइणो आहे कलर करिणो आहे ऐं दाड़ी बाड़ी लाराइणी आहे त कंप्लेट माना हीअं हिकदमि माना इहो समुझो शादी करण थो वञे इअं उहा ई ॻोल्हिया थो पियो ॻोल्हे मिले कान थी हा तूं तयारु कंदे मता तुंहिंजे तुंहिंजे हिन में मिली वञे काई तुंहिंजे तयारु थिएण खां पोइ हा हा हुनखे लाए करे मूंखे वियारींदा पोइ हा बराबरि हम्म हम्म वांदो न भले जीअं तव्हांखे समुझ में अचे तहिड़ी रीते बराबरि हा हा ॿियों घुराए चांहि पाणी त पियूं हा जेसि ताईं मां वेठो आहियां इहो बि गिराकु पूरो लए इहो कमु पूरो कर पोइ देरि त न लॻंदी न ठीकु आहे इहो हा हा बराबरि बराबरि हम्म हम्म इहो सुठो कयुव ॿुधायव यारु ॿियों कुझु ध्यानु रखणु जहिड़ो ॿियों कुझु ध्यानु रखणु जहिड़ो हुजे त ॿुधायो हम्म हम्म अड़े यार हेॾा पैसा थींदा या टे सौ नवानवे कलर जा नवे रुपया वारनि जा घणा थींदो तव्हांजो बिल यारु अड़े पोइ यार तव्हां पोइ घणा वठंदा यारु हम्म अड़े यारु वधारे में कुझु पंहिंजो समुझी करे तो वटि आया ऐं तो खां सवाइ काॾें वेंदा कान आहियूं हाणे तव्हांखे जीअं ठीकु लॻे थोरो वियाजबी कयो त सुठो आहे

हा हा ठीकु